हैलो रूम मालक आह्ले बोल्ला दे रूम हैन थुआढ़े कोल इक्क दौ कुदै ठीक ऐ म्हाराज रूम ते होने चाहिदे ते मतलब किन्ने बंदे अलोऽ करदे न इक्क कमरे बिच नेईं नेईं असें ई बिना बैड आह्ला रूम चाहिदा असें उत्थें अपने गद्दे बिछानै आं म्हीनै म्हीनै अंजी अंजी म्हीनै म्हीनै आह्ला असें रौह्ना चार मुड़े न अस एसी असें कक्ख निं अस गरीब बंदे न ते असें थोह्ड़ा इंया नॉर्मल पक्खा लाई देई ओड़ेओ इक्क ते असें कुदै गैस बालनी किचन बी ऐ नुहाड़ै कन्नै अटैचरूम ऐ रैंट किन्ना होंदा नुहाड़ा ते चार बंदें रौह्ना होऐ ते इक्क रूम बिच खु'ल्ला रूम होऐ थोह्ड़ा साढ़े पंज ज्हार यरो इत्थें इन्नी कुत्थें साढ़े पंज ज्हार कोई त्रैऽ साढ़े त्रैऽ ज्हार दी ऐ कोई रूम ते सनाओ हां पंज सौ घट्ट ब नेईं नेईं असें ई यूनीवर्सिटी दे कोल गै चाहिदा पंज ज्हार दिक्खी लैओ उप्पर थल्ले करी लैओ थोहड़ा निद्ध ते ठीक ऐ मिगी ओह् सनाई ओड़ेओ मिगी लोकेशन देई ओड़ेओ व्हाट्सऐप पर ते अं'ऊ भी आई जाह्गा ठीक ऐ म्हाराज